औ फंबाय औ ब्लेक एन्द वाइथआ थाइबा लायो ओमफ्राय कालारिंआ दस थाखा लायो फंबाय नों बेसेसो खालामगोन औ जागोन दे एसे मा रायज्लायनो जागोन दे एसे नोङो दखानाव फैग्रोदो ओमफ्राय खालामनानै एसे खम लानोसै दे औ थिगानो खालारिंबाबो थिगैनो मोनगोन ब्लेक एन्द वाइथबाबो थिगैनो खालामबाय थायो गोदोनिफ्रायनो बे गोबाव जाबाय नालाय आंबो दकान होनाया जेबोथ' कमफ्लैन गैथ'वा दासानदि औ फैदो फैनानै खालामफैदो जेबो असुबिदा गैया औ खुलियो आं मोनानि आदथाहालागै थायो औ औ जागोन फैदो ओरैनो मानि बेयो एसे बुरजा माबा खालामनाया मा प्रग्रामनि जेरक्स बेयो औ औ औ

साइजआ गिदिर ना फिसा औ औ जागोन दे जागोन फैबानो जाबाय आं खालामना हरगोन औ औ दे दे नों फैबानो जाबाय